हैलो हम मनोज झा बाजि रहल छी हमरा अहाँके रेस्टोरेंटसँ सम्बन्धित किछु प्रश्न पूछबाक अछि हम अहाँके ऑर्डर केने रही पिज्जाके लेल आओर बर्गरके लेल हम जानि सकै छी जे हमर ऑर्डरके की स्थिति अछि कियाकि तऽ ऑर्डर केना हमरा बहुत काल भऽ गेल आओर ऑर्डरके हिसाबसँ कहने छलखिन हँ की दू घण्टाके भीतर हमरा ऑर्डर भेट जायत लेकिन एखन धरि अहाँके रेस्टूरेंटसँ हमर ऑर्डर प्राप्त हमरा नहि भेल अछि तैं लअ के हम अहाँके रेस्टूरेंटमे कॉल कयलहुँ की हमर की स्थिति छी ऑर्डरके कते देर लगतै हमर ऑर्डर भेटबाके लेल हमरा कतेक देर प्रतीक्षा करैके पड़त से हमरा नहि बुझै अबैए अहाँ स्पष्ट करू की हम जे अगर केने छलियै हँ ओकर की स्थिति छै ताकि हम निश्चिन्त भऽ के प्रतीक्षा कअ सकी नहि तऽ हमरा परेशानी होइ लागत आआओर फेर मजबूरन हमरा दोसर रेस्टूरेंटसँ ऑर्डर करैके पड़त अहाँ यथा शीघ्र हमरा कॉल बैक कएके बताउ की हमर ऑर्डरके की स्थिति छै कतेक बेर लागत ओकरा हमरा तक पहुँचऽ मे ताकि हम दोसर रेस्टूरेंटमे ऑर्डर नहि करी आओर अहाँके डिलिवरीके प्रतीक्षा कऽ सकी धन्यवाद